पंजवीह नवेंबर ॿ हज़ार चोॾहां टेवीह ओक्टूबर उणिवीह सौ पंदरहां पंजवीह यारहां नवेंबर ॿ हज़ार टेवीह छवीह छवीह ओक्टूबर ॿ हज़ार ॿावीह सतावीह नवेंबर ॿ हज़ार अठावीह